जय झूलेलाल कंहिं बि माण्हू खे योगा शुरू करण जे लाइ कंहिं बि उमिरि जे बारे में सोचण जी ज़रूरत आहे न अगरि तव्हां नंढी उमिरि खां ई योग करणु शुरू करे छॾंदा आहियो त उहो सभिनिन खां सुठी ॻाल्हि आहे छो छोकी नंढपण में ॿारनि जो शरीर फुर्तीलों हूंदो आहे हुननि जे शरीर में जाम लचीलोपन हूंदो आहे त तव्हां हुननि खे जीअं बि चवंदऔ त उहो हुन योगा एक्सरसाइज़ कराइण जी कोशिशि करे वेंदा ऐं उहो करे ई सिखंदा उहो हू सभु कुझु जेको तव्हां हुननि खे कराईंदव छोकी तेॾीमहिल असांजी शरीर जी मासपेशियूं ऐं उहे सभु लचीलियूं हूंदियूं आहिनि त हुनखे तव्हां कीअं बि मुड़ण लाइ कीअं जेको बि करण लाइ चवंदा उहो करे वेंदा नंढी उमिरि में योगा करण जा जाम फ़ाइदा अथव पहिरीं ॻाल्हि त ॿारनि खे सभिनि खां पहिरियों पंहिंजी शरीर जी चुस्ती ऐं तंदुरस्ती जे बारे में ज्ञान मिलंदो छोकी अॼु जे ज़माने में सभिनि खां ज़रूरी शइ आहे ॿियू सभ शयूं त हर कोई करी वेंदो वॾो थी करे हर कोई नया नया ज्ञान सिखंदो पोइ कंहिं न कंहिं नौकरी में लॻी वेंदो पैसा कमाईंदो नालो कंदो पंहिंजो दुनिया में रोशन पर इहो सभु हिन सभ जे विच में माण्हू छा थींदो उहो पाण खे भुलिजी वेंदो पर योगा छाहे योगा तव्हांखे पाण सां थो मिलाए उहो ॿुधाए थो की तव्हां केरु आयो तव्हांखे छा थियणु घुरिजे त योगा अगरि तव्हां नंढपण खां ई ॿारनि खे योग सिखायो था त हुनखां सुठी काई ॻाल्हि आहे ई न योगा तव्हांजे शरीर सां गॾु गॾु तव्हांजे मन खे बि स्वस्थ रखण में तव्हांजी जाम मदद कंदो आहे हिक बार तव्हां योगा चालू कंदव त हुनखां पोइ तव्हांखे साम्हूं खां ख़बर पवंदी की मां जेको बि कमु कयां थी मूंखे पंहिंजे शरीर में चुस्ती फुर्ती थी लॻे मां जल्दी नथी थकिजां छो छोकी योगा में श्वासो श्वास जी क्रिया कराइणु सिखाईंदा आहिनि हुनखे हुनजे करे असांखे पंहिंजे शरीर जे बारे में सभु जानकारी थी मिले की असांखे कहिड़ी शइ सुठी आहे पंहिंजे शरीर लाइ कहिड़ी शइ ख़राब आहे असां कंहिं हिसाब सां बीहूं कंहिं विहूं कंहिं हिसाब सां असांखे हलणु घुरिजे हुनखां पोइ असांजे शरीर में जेका चुस्ती फुर्ती अचे थी त हुनजे करे असां कंहिं बि कम खे करण में घबराईंदासीं न हुनखां पोइ पंहिंजे पाण ई असांजो स्टैमिना वधंदो जंहिंजे करे असां बीमारीयुनि खां बि दूरि रहंदासीं जीअं अॼुकल्ह त असां ॿुधूं ई था नंढे नंढे ॿारनि खे हार्टअटैक थो अचे तव्हां ॿुधो ई हूंदव नंढे ॿारनि खे पंद्रहें साले जे तेरहें सालनि जे ॿार खे हार्टअटैक आहियो त हाणे इहो ॻाल्हियूं जाम वधंदियूं थी वञनि छो छोकी अॼुकल्ह सभिनीनि ॿारनि खे पढ़ाई जी चिंता लॻलु आहे हुनखां पोइ खाधे पीते जो न उहो पाण था ध्यानु रखनि न माउ पीउ ध्यानु था रखनि जाम ॿाहिरां जो खाधो खाइनि था तंहिंजे करे जाम बीमारियूं वधनि थियूं अगरि इहो ई असां ॿारनि खे बचपन खां नंढपण खां ई असां ॿारनि खे योगा जे बारे में सेखारियूं हुननि खां योगा करायूं त हुन सां हुननि खे पंहिंजे शरीर जी स्वस्थता जे बारे में जानकारी मिलंदी ऐं हू सजग रहंदा असांखे पोइ ॿारनि जी चिंता करण जी ज़रूरत न पवंदी छोकी ॿार पाण ई सम्झी वेंदा कि हुननि खे पंहिंजे शरीर खे कीअं ठीकु रखणो आहे त मां तव्हांखे हथु जोड़े वेनती थी कयां की तव्हां पाण ऐं पंहिंजे ॿारनि खे बि योगा जे महत्व ॿुधायो तव्हां बि योगा कयो ऐं हुननि खे बि योगा करण जे लाइ प्रेरित कयो जय झूलेलाल